गायक सबसे बड़ी गलतियाँ अपने गानों में रस को ना लाकर करते हैं जब हम कोई भी गाना गाते हैं या कोई भी संगीत को गुनगुनाते हैं तब हमें उन गानों के दौरान उनमें रसों को भरना होता है जब हम किसी भी गाने को गाते हैं तो उन गानों की तकनीकियों के साथ साथ एवं उसमें रागों के साथ साथ में उन रागों के साथ रस को भी पढ़ना होता है जिनसे कि जब लोग या फिर शोधकर्ता उन गानों को सुनें तो उन्हें वो गाना समझ में भी थोड़ा आए एवं साथ में उन्हें उसकी भावनाएं भी नजर आए कि जो व्यक्ति यह गाने गा रहा है वो किन भावनाओं से उन गानों को गाना चाहता है एवं उन शब्दों को बोलना चाहता है